ہلو ہلو ہاں ہلو بابو ارے ہم کو بختیار پور جانا تھا کتنا جاؤ گے کتنا پیسہ لینا ہے ہاں بہت بتا رہے ہو جی باپ آنا بھی ہے نا بھی ہے او وہاں جو ہے لگ بھگ وہاں چھوڑ دینا ہے ہاں بس وہی دو اڑھائی بجے صبح دو بجے لگ بھگ ہونا ہے تین چار بجے کتنا پیسہ لوگے بابو کتنا پیسہ ہاں بس بینک کے پاس جانا ہے بینک کے پاس بینک کے پاس جانا وہاں پر کچھ کام ہے جو کرنا ہے اور پھر وہاں سے لوٹنا چار ساڑھے چار تک لوٹ جانا ہے ایں ایں کیا کتنا ہاں ہیں تین چار آدمی ہیں ہم لوگ چار آدمی چار آدمی جائیں گے کتنا پیسہ لوگے بولو ایں نہیں سامان نہیں ہے اکیلے اکیلی ہے سامان سامان کیا رہے گا اكیلے جانا ہے خالی خالی ہاتھ جانا ہے خالی خالی ہاتھ لوٹنا ہے کتنا پیسہ لو گے لو گے نا ساڑھے چار بجے بولے تو ساڑھے چار بجے تک لوٹنا ادھر سے اور پھر جو ہے ساڑھے چار بجے لوٹنا ہے پھر یہاں پھر ہم کو چھوڑ دو گے گھر پر کتنا پیسہ لینا ہے ہاں ہاں ایک دم ایک دم ایک دم ساڑھے چار بجے ادھر سے لوٹ ہی جانا نہیں نہیں لگنا چاہیے ایک دم کام ہوگا چلتے رہنا ہے لیٹ کاہے چیز کا لگے گا نہیں نہیں کچھ زیادہ بتا رہے ہو کم کرو کچھ ہاں تین چار آدمی رہیں گے اور پھر ادھر سے آنا ہے ساڑھے چار میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا ایں تین سو روپیہ لے لو گے تین سو نہیں نہیں تین سو روپیہ لے لو گے اور گاڑی والا ہے اس سے بات کیے تو بولا کہ بولا ساڑھے تین سو لیکن ہاں ٹھیک ہے